میں نے آپ کے وہاں سے ایک ٹیکسی بک کی تھی جو مجھے بک کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور وہ ٹیکسی کا ڈرائیور ابھی تک میرے مقام پر نہیں پہنچ رہا ہے اور میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں مجھے اپنے میٹنگ میں جانا تھا جس میں ٹیکسی نے مجھے صرف پندرہ منٹ کا ٹائم دیا تھا آنے کا اور اب اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور مجھے اپنی میٹنگ کے لیے بھی دیر ہو رہی ہے مجھے مجھے اپنا سفر یہیں اب چھورنا پڑے گا تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو بھی ڈرائیور رکھیں اسے یہ بتائیں کہ وہ ٹائم پر آئے اور تاکہ ہمیں کہیں جانے میں دیر نہ ہو آپ کی وجہ سے میری میٹنگ کینسل ہو گئی اور آپ کا ڈرائیور نہیں آ رہا ہے اس لیے میں اپنا سفر منسوخ کرنا چاہوں گی